हमारे क्षेत्र में जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है लोग खड़ी हिंदी बोलना पसंद करते हैं मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और मेरा क्षेत्र निवास स्थान जबलपुर भी है तो वहाँ हिंदी बोलते हैं और कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो बघेली बोलते हैं कुछ निमाड़ी भी बोलते हैं इस तरीके से हमारे यहाँ भाषाएं चलती हैं हमारी यहाँ बोलचाल की आम भाषा है जो बघेली मिश्रित है बघेली बुंदेलखंडी मिश्रित है लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं हिंदी बोलना पसंद करते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और स्थानीय भाषा हमारी है निमाड़ी बुंदेली इन सारी सभी कारणों से हम लोग तो ज़्यादातर हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी बोलना पसंद करते हैं